باورچی خانہ اور بیت الخلا میں چوہوں اور کاکروچ کا پانا یہ تو بہت پہلے زمانے کی بات ہوتی تھی لیکن اب کے زمانے میں چوہوں اور کاکروچ کا پانا آج کل کے بیت الخلا اور باورچی میں باورچی خانے میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے کیونکہ پہلے زمانے میں بیت الخلا اور باورچی خانے پھوس کے ہوتے تھے لکڑیوں کے ہوتے تھے بانس کے ہوتے تھے جس کارن بیت الخلا میں اور باورچی خانے میں کاکروچ اور چوہوں کی جن سنکھیا آبادی بہت ہی پائی جاتی تھی تو اس زمانے میں اس کے بارے میں تو پتا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کیا استعمال کیا جاتا تھا اس کو بھگانے کے لیے اس کو پکڑنے کے لیے لیکن آج کل کے زمانے کی بات کی جائے باورچی خانے میں یا بیت الخلا میں کاکروچ یا اگر چوہوں کی تعداد بڑھ جائے یا اگر اس کو پایا جاتا ہے تو اس کو بھگانے کے لیے دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے یا کئی اوزار کا استعمال کیا جاتا ہے اگر دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کئی طرح کے نقصانات ہیں جیسے ہمارے یہاں مرغی وغیرہ یا مرغا وغیرہ کی پالن پوشی کی جاتی ہے تو اس میں مرغا اور مرغی کسی چیز کو اگر دیکھتا ہے تو یوں ہی اٹھا کے اس کو کھا لیتا ہے تو وہ اپنے خوراک کو سمجھ کے اس کو کھا لیتی ہے تو اس کے کارن اس کو جان یا پھر اپنا کچھ ایسا نقصان گنوانا پڑتا ہے تو آج کل کاکروچ یا چوہوں کو بھگانے کے لیے کئی طرح کا اوزار نکالے گئے ہیں جس کو ان کو بھگانے کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ مشین وغیرہ یا پھر دوائیاں ایسی دوائی جس کو الگ جگہ پر رکھا جائے جہاں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے ان کو بھگانے کے لیے اسی طریقے سے اس کے طریقے کو اپنایا پڑتا اپنانا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے سے آئے اور اس کو کھائے یا پھر کسی اور چیز کا نقصان نہ ہو کسی اور جان کا نقصان نہ ہو